دہلی میں سردیاں بھی خوب ہوتی ہیں اور گرمیاں بھی خوب ہوتی ہیں اس لئے یہاں پر گرمیوں میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اس سال اے سی خریدنے کا پلان بنایا پھر میں نے آن لائن چیک کیا اس کے بعد دوکان پر جا کر چیک کیا دوکاندار نے مجھے اس کے فیچرس کے بارے میں بتایا اے سی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ونڈو اے سی دوسرا اسپلٹ اے سی اس کے علاوہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں انویٹر اے سی دوسرا نان انویٹر اے سی پھر میں نے اس کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو مجھے مناسب قیمت لگی جو آن لائن سے الگ قیمت تھی اور اس کے فیچرس بھی بہت سارے تھے پھر میں نے اس کو خرید لیا پھر اس کو لا کر انسٹال کرایا جو بہت ہی فائدے مند ثابت ہوا اے سی سے فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اس میں آواز نہیں ہوتی اور اس میں ٹمپریچر اپنے من مطابق گھٹا اور بڑھا سکتے ہیں پہلے میں جب کولر میں سوتا تھا تو اس میں آواز بہت ہوتی تھی لیکن اس میں کوئی آواز نہیں ہوتی